भारत में उद्यमी उद्यमियों के लिए एक फलने फूलने का बहुत ही मतलब युग चल रहा है यह देश के भीतर नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा सब्सिडी और नई नई योजनाएँ बनाई गई हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएँ आती हैं जैसे कि किशोर लोन करुण लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शिशु मुद्रा लोन ऐसे बहुत सारे लोन हैं जो सरकार द्वारा उद्यमियों को दिए गए हैं ताकि वह अपने व्यापार अच्छे से कर सकें उनका बिज़नेस में बहुत ही समर्थन कर रही है भारत सरकार और मतलब इसमें महिला उद्यमी की भी दर बढ़ती जा रही है भारत में जीवन के सभी क्षेत्रों और बाधाओं को तोड़ते हुए महिला उद्यमियों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ एक शक्तिशाली क्रांति का ग गवाह भी बन गई है महिला महिलाएँ भी बहुत आगे बढ़ रहीं हैं बिजनेसों को करने में अब हम कह सकते हैं कि मतलब भारत में उद्यमियों को बहुत ही फल फूल रहे हैं क्योंकि भारत सरकार उनका बहुत ही समर्थन कर रही है और हम बहुत ही अच्छे से ये देख पा रहे हैं कि बिज़नेस बहुत ही चल बहुत ही बिज़नेस बढ़ रहा है आजकल वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएँ बनाई हैं जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपने एक बिजनेस को अच्छे से कर सके उसमें अच्छे से प्रॉफिट कमा सके अपने आप पर वो डिपेंड रहे स्वयं पर डिपेंड रहे इसलिए सरकार को बहुत सारी ऐसी योजनाएँ बना रही है जिससे कि हम बहुत ही अच्छे से बिज़नेस कर सकते हैं